وعلیکم السلام

ہمارے ہوٹل کا دو دن کا چارج پندرہ سو روپیہ ہے نہیں کم تو نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں بہت سارے خرچے ہیں اسٹاف کے الگ خرچے ہیں پھر لائٹ کے خرچے ہیں ہر چیز کے خرچے ہیں اس لیے کم نہیں ہو سکتی نہیں مینج نہیں ہو پائے گا ایک دن کا

آٹھ سو روپیہ چارج

ٹھیک ہے اوکے